जैसे कि गाय गाय मेलामे से खरीदके लेले दस हजारमे तऽ छोटमे ओकरे पोल पास के बड़का कऽके ओकरा बच्चा होलै बच्चासँ दूध मिललै दूध बेचै छी गोबरसँ गोरहा गोरहा बेचै छी ओइमे सँ पाइ इनकम होइ छै दूधसँ होइ छै बच्चा सयान होलै तऽ बच्चाके बेचली तऽ ओइसँ उ पाइ अबै छै आओर बिसनेस होइ छै ओइसँ सालभरिमे एक बेर गाय बियाइल आओर बकरीसँ होइ छै बकरी सालभरिमे दू गो बियाइल जे बकरीसँ होइ छै सालभ रिमेदू गो अथी एगो बकरी तीन गो बच्चा देलै चारि गो तऽ ओइसँ ओइमे बेचके ओइमे पाइ आयल सालभरिमे दू बेर बकरी बियाइ छै तऽ ओइमे सँ आयल आओर होइ छै बिसनेस मालसँ मालसँ इहे सब बिसनेस होइ छै